हिंदी बोलने वाले लोग जो अन्य लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते है चाहें वह भाषा उनकी कोई भी हो क्योंकि हिंदी हमारी राज्य भाषा है और यह बहुत एक अच्छी और सरल भाषा है इसलिए इसको आसानी से बोला जा सकता है और बहुत जल्दी यह भाषा समझ में आ जाती है